हेलो हाँ जी ठीक है कहाँ से बोल रहे हैं आप तो कहाँ जाना है आपको हाँ कितने पैसेंजर जाएंगे साथ में ठीक है और आपको तो वहाँ रुकोगे भी आप हाँ पंद्रह हज़ार लेगेंगी पंचमड़ी एक वो दूर बहुत हे और फिर दो दिन वहाँ रुकना भी है उसमें भी खर्चा लगेगा हाँ तो चौदह दे देना हाँ और हाँ और दो दिन से ज़्यादा रुकूँगा नहीं मैं हाँ हाँ आ जाएंगे लेट मत करना आप ठीक है हाँ जी क्या गाड़ी टवेरा है ना हाँ आ जाएंगे बारह भी आ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं हाँ आने दो ठीक है ठीक है ठीक है आते हैं हम ओके